मैं शीतल बात कर रई हूँ हर्षवर्धन नगर से मैंने स्विगी में अपना एक आदेश दिया था खाने का जो मुझे हाल ही में प्राप्त हुआ है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो खाना मुझे अभी प्राप्त हुआ है वो पूरी तरह से बिखर चुका है और खुला हुआ मिला था तो क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि ये खाना जो है वो वापस करना संभव है या नहीं है और अगर है तो आप कृपया कर मुझे इसकी प्रक्रिया बताऍं जिससे मुझे ये खाना जो है वापस लौटाने में आसानी हो आपका धन्यवाद